हल्लो मैम हा त मैम असांखे बनारस वञिणो आहे मैम पंद्रहं तारीख़ जी जी पंद्रहं मार्च जी मैम असांजी पंद्रहं ॾींहं वेंदासीं अठावीह वापिसी आहे असांजी छह माण्हू आहियूं मैम जी हा ठीकु आहे स्पेशिस वारी हूंदी आहे हा हली वेंदी

न ईअं न छो त लंबो सफ़र आहे न मैम इन करे मतिलब इन करे मतिलब इसमें ई खपे ओके

जी हा असांखे छह माण्हुनि लाइ खपे जी जी जी जी जी ठीकु आहे ओके डन ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु हा ठीकु आहे ओके ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीक